जानाय लोंनायाव जों मानसिया बहुद बेराम जागासिनो दं जेनेबा जों ओम ओंखाम जायो ओंखाम जाब्लाबो बियावबो जों ओम बेमार आजार सोना लानाय बायदि जायो जेरैहाय ओम माइफोर खेथि मावो बेयावबो हासार मुलि होनानै ओम बेमार आजारखो सोना लानाय जायो हासार होयो मुलि होयो बिदिनो ओम जेनेबा जों ओम बाजाराव थाङो बाजाराव थांनानै बेयाव ओ मालफवा साहा सिंग्रा एरि जायो बेयावबो जों ओम बिफोरखो जानानैबो गेस्ट्रिक जायो माबा माबि जायो इदिनो उदैनि सानाय जायो बिदियै जोंनिया बेमार आजारा बारा जालांगासिनो दं थिख बिदिनो लोंनाय दै लोंनाय दैयावबो जों बिदिनो ओम आइरन एनु जानायनि थाखायनो जोंनिया उदैयाव जायखिजाया बेराम जायो थिख बिदिनो ओम जोंनियाव जों ओम सोलिनायाव बिराद दिगदार जागासिनो दं ओम बिदिनो ओ ओम बेमार आजार नायनो थाखाय जोंनियाव ओम खाथियाव हस्पिटाल गेदेर गैया जों हस्पिटालाव गेदेर नांगौ जायोब्ला जों गुवाहाटि थांनांगौ नङाब्ला बरपेटा थांनांगौ नों जोंनि खाथियाव ओरैनो फिसा हस्पिटालसो दं जेरैहाय सिमलायाव सिमला हस्पिटालाव बेयाव दिनै ड'क्टरानो मोजां गैया ओम फिसा फिसा ड'क्टर मायबा मोनसे बेमार जाब्लाबो मोजाङै हमनो हाया बिदिनि थाखायनो जोंनि बेमार आजारा हामा बेखायनो जों ओम जोंनि बेमारफ्रा हामा बिदिनो जोंनाव जायखिजाया गासै मानसिफोरनियावनो बेमार आजारा जागासिनो दं बा थाबाय थायो ओम बेखायनो मैगं थाइगं जानायफ्रावबो जोंनियाव ओम बेमार आजार जागासिनो दं जेरै खबि मैगंआवबो बिफोर खबि मैगंआवबो ओम जों मिथिनाय बादिब्ला ओं हरसेयावनो गेदेर जानाय मुलि होयोनो बेफोरबायदिनि थाखायनो जोंनियाव बेमार आजार जायो ओम फुलखबि फोरावबो हरसेयावनो गेदेर जानाय मुलि हासार होयोनो बिनिथाखायनो जोंफोर बेफोरखो जानानै बेमार आजार जाला बायो ओम बिदिनो मैगं थाइगं गासै मैगंफोरावनो बिदि हासार जुदि मुलि जुदि होयोब्ला बेखो जाखायो नालाय बेयाव अबे बेमार आजार जाया जानो ओम बिदिनि थाखायनो बेमार आजार जायो मानसिफोरा ओम जों बिदि बेमार आजार जाब्लाबो जोंनिया ड'क्टरखानाफोराबो खाथियाव मोजां ड'क्टर गैया नालाय बिनि थाखायनो बेमारफोर नायब्लाबो हामा ओम मानोबा ओम बिदि बेमार हामिनि थाखायनो दा जोंनाव बहुद मानसि थैनो गोनां जायो दा बिदि ओम जानाय लोंनायखो जों मोजां सांग्रां खालामनोब्ला बिफोरखो खमायोब्लासो हामगोन नामा बिनि थाखायनो जों ओम बेमार आजार जानाय नङा बिदि जायोब्ला